हेलौ उबेर आं नोंसिनिफ्राय सासे द्रायभार बुक खालामदोंमोन नाखि दिनै फुंनि नयथायावनो आंखौ ट्रेन स्थेसनसिम दोनलांनांगौ आमफाय द्रायभारयानो दाबो फैया आंहा खामानि गैया नामा आंहा लेथ जागोन ना आंहा गाबोनहाय नो एखदम बेराद इम्परटेन मिथिं दं मोनसे इन्टारबिउनि आमफ्राय बे बिदि एथ' लेथ जानानै मा जानांगौ जाखो डखुमेन्स माबा माबि जगार खालाम हैनांगौ मानांगौ थाब थाब फैनांगौ ना